सीतामढ़ीमे तऽ बहुत सारा अइसन स्थानीय खेल आओर मनोरञ्जनके विधि हय जे बहुते लोकप्रिये हय लेकिन अहाँ ई सभ गतिविधिमे कोनो एगो अइसन गतिविधि हय जे हय कबड्डी सीतामढ़ीमे डुमरामे एक बड़कागो स्टे स्टेडियम हय शङ्कर चौकपर ओइमे कबड्डीके खेल बहुत अच्छासँ आयोजन होइ छै अऽ ओइमे कि होइ छै कि सभ सीतामढ़ी जिलाके या फिर अन्य जे जिलाके जितना भी कबड्डीमे खेलैवला लोग सभ हय या फिर क्रिकेट खेलैवला सभ हय तऽ उ सभ लड़िका सभ ओइमे भाग लेलक लड़की कबड्डी टीम भी हय उहाँ लड़का भी हय ओइमे अहाँ बहुत तरहके सभ गाँव गाँवसँ आदमी सभ आके अपना आ कबड्डी खेलै छै आओर अगर अच्छा अइसँ ही खेल खेलैत खेलैत आदमी चल जाइ छै तऽ उ राज्य स्तरपर भी पहुँच जाइ छै बिहारमे तऽ इहे सभ जगह तऽ इएह होइ छै कि खेल खेलके माध्यमसँ आदमी कहाँ सँ कहाँ पहुँच जाइ छै पहिले तऽ शुरूआत गाँवेसँ करैके होइ छै तऽ सीतामढ़ीमे ई मनोरञ्जनके जे गतिविधि हय खेल कबड्डी नाटक ई सभके बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हय हमरा सभके इहाँ होइ छै कि गाँवमे कबड्डी होइ छै अऽ इसकुलमे सभसँ पहिले कबड्डी होइ छै तऽ जे बच्चा कबड्डीमे काफी जादा रोचक लगै छै उ अपन अय सभमे भाग लेलक दोस्तके साथ कभी कभी अइसन होइ छै कि हम कबड्डीके कबड्डीसँ की होइ छै कि बच्चा खेलैत खेलैत अपन जीविकोपार्जन भी कर लै छै भविष्य भी सुधारि लै छै कबड्डी क्रिकेट टीममे भी कबड्डीमे भी सेलेक्शन ओकर हो जाइ छै तऽ इहे सभ कबड्डीके सीतामढ़ी मे सभसँ जादा कबड्डी आर क्रिकेटके इहाँ नाचके भी बहुत अच्छा व्यवस्था होइ छै प्रायः देखै छियै हमसभ गाँवमे कोनो अगर पूजा रहै छै जैसे दुर्गा पूजा रहै छै विश्वकर्मा पूजा अय सभमे नाचके आयोजन होइ छै ई नाच सभ अऽ बहुत सारा फेमस हय जकरा देखैके लेल लोक सभ गाँव गाँवसँ लोक सभ अबै छै जे अइमे नाच करै छै अइमे तऽ अल्लाह रुदलके भी नाच एगो बड़ा फेमस नाच छै जकरा देखैमे भी बड़ा मजा अच्छा लगै छै ओकरा देखिके कम सँ कम अपना संस्कृतिपर गर्व होइ छै कि ई नाच सभ हय अपना सीतामढ़ी जिलामे तऽ इएह सभ हय अऽ सीतामढ़ी जिलाके लोकप्रिय नाच नाटक कबड्डी खेल ई सभ अय सभके अय सभमे की होइ छै कि समुदायके विकास होइ छै समाजके विकास होइ छै आदमी सभ अय सभसँ माइण्ड अऽ डेवलप